शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कला और शिल्प का तो बहुत बड़ा उपयोग है क्योंकि शोशल मीडिया में जो इस समय सबसे ज़्यादा उपयोग में है हाँ गाँव के कोने कोने की चीज़ कहाँ हैं कैसे मिलेगी यह जानकारी हो जाती है इस सोशल मीडिया से लेकिन इसका कोई चैनल के बारे में हमें जानकारी नहीं है सोशल मीडिया है तो छोटी सी छोटी वस्तु और बड़ी से बड़ी वस्तु आसानी से हमें कहाँ मिलेगी यह हमें पता चल जाता है इनका उपयोग तो आज कल सभी गाँवो में शहर में छोटे छोटे कस्बों में भी लोग करते हैं जैसे हमको मान लीजिए कोई कुल्हड़ ही चाहिए या मिट्टी का कोई मटका ही चाहिए तो हम आसानी से ऑनलाइन कर के उसको मंगा सकते हैं और उनका अगर हमको बचना भी है तो उस पर अपना प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं तो हमें जहाँ तक लगता है सोशल मीडिया बेस्ट है